हमरा सभसँ अच्छा मौसम जे हइके फरवरी यानि बसन्त ऋतु लगै छै काहेकि ओहि मौसममे बहुत हि सुहावना रहै छै पे हवा अच्छा खासा लगै छै आ ओ जे हइ ओहिमे पढ़ैमे चाहे घुमैमे चाहे खेलय कूदयमे बहुत हि अच्छा लगै छै जादा गर्मी न लगै छै ओहिसँ ओ मौसम बहुत हि अच्छा सभके लगै छै आओर ओ हमरे न सभ आदमीके अच्छा लगै छै काहेकि ओहिमे परेशानी जादा न होइ छै अगर कोइ भी काम अगर हम करै छी न ओहि मौसममे जइसे बसन्त ऋतुमे कोइ भी काम करै छी तऽ बहुत हि करैमे मतलब अच्छा लगै छिके ओहि मौसममे जेछै कि सरस्वती पूजा होइ छै आ ना परेशान ना होते हुये भी ओहिमे अच्छा काम लोक करि लेइ छिके काहेकि एकदम पसीनासँ लोक जइसे कि दोस जइसे कि लोक दोसर मौसम हइ जइसे गरमी बला मौसम अछि ओहि मौसममे कि होइ छै आदमी परेशान हो जाइ छै गरमीसँ आ जो काम करैले चाहे छै न ओ काम ठीकसँ ओ काम ठीकसँ न लोक न कर पाबै छै हँ आ बसन्त ऋतुमे हइ कि मौसम बहुत अच्छा लागै छै आ ओहिमे कोइ भी काम करैमे न बहुत मोन लागै छै जइसे विद्यार्थीके हइ तऽ पढ़ैमे बहुत अच्छा लगै छै काम करै बलाके जइसे हइ कि जो भी काम करै छै खेतमे चाहे घर बनाबय बला चाहे कोइ भी काम हो बहुत अच्छा काम करि लै छै आ ओकर कोइ परेशानी भी न होइ छै यहि लए कऽ एहिले परेशानी नहि होइ छै क्याकि मौसम अच्छा रहै छै आ सेहतके ध्यान रखै छै मे हूँ एहि वजह हइके कि ओ मौसम बहुत ही सुहावना आओर अच्छा लगै छै हँ जइसे कि घुमैले जाइमे भी लोक कथि चाहे छै घुमैले जाइमे लोक चाहे छै कि अच्छा मौसम मिलै हमरा आरके क्या पूछते हैं जेहिमे एकदम मस्ती करै सभ दोस्त यारी चाहे घरके परिवारके साथ जाऊ तऽ मतलब बहुत अच्छा लागै छै हूॅं आओर घुमयमे मजा आबै छिके बहुत अच्छा